جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے گھر کا کھانا پسند ہے یا پھر باہر کا اور اگر باہر کا پسند ہے تو اس میں اسٹریٹ فوڈ پسند ہے یا پھر ریسٹورینٹ کا تو مجھے زیادہ تر اسٹریٹ فوڈ پسند آتا ہے کیوں کے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے ویرائیٹیز مل جاتی ہیں ویسے تو ریسٹورینٹ میں بھی ویرائیٹیز ہوتی ہیں پر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اسٹریٹ فوڈ کا زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم کھانا کھانے مطلب جاتے ہیں پانی کے پراٹھے کھانے کے لیے تو ہمیں وہ ریسٹورینٹ میں وہ مزہ نہیں آتا ہے کھانے کا جو ہمیں اسٹریٹ فوڈ میں آتا ہے تو اس لیے مجھے اسٹریٹ فوڈ زیادہ پسند ہیں اور مجھے ریسٹورینٹ کا کھانا پسند ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ اسٹیریٹ فوڈ پسند ہے